सर नमस्ते सर घूमने घूमने का है अपने जौनपुर में फेमस मंदिर बताइए कोई अच्छी जगह बताइए कोई

हम्म हम्म हम्म और और जी जी ठीक और कोई अच्छा खासा नजदीक मंदिर

जी जी जी जी

जी जी

जी जी

जी जी जी

और कोई अच्छा जगह बताइए जी जी और उसके अलवा घूमने

हम्म अच्छा है मंदिर

जी हम्म अच्छा भोलेनाथ का मंदिर है

जी हाँ अच्छा अच्छा अच्छी जगह अच्छी जगह घुमाइए ताकि जहाँ नाम नाम बढ़िया है मंदिर बड़ी मंदिर हो वहाँ जाएँ और घूमें टहलें थोड़ा वहाँ का पेड़ पौधे जो है वहाँ का झील बढ़िया से ऐसा बताइए कि जहाँ अच्छा लगे जहाँ देखें कि हाँ आज तुम कहाँ गए हो भाई आप हम्म जी जी ठीक है बात

नहीं यही यही बात है कि अच्छी जगह बताइए कि ताकि देखने के बाद हाँ कि कहीं आएँ हैं घूमने जी जी जी जी जी आपसे आप आपसे जल्द ही मुलाकात होगी जी जी जी